हैलो हां जी तुस सान्वी दी मम्मी बोला दियां एह् थुआढ़ा मुड़ा बमार होई गेदा ते तुस इसी लेई जाएओ स्कूला इसी बड़ा जादा बुखार होई गेदा हां जी हां लेकिन इसी बड़ा बुखार ऐ ते क्लासा च बोहा दा निं ऐ हां मन हां दोआई दित्ती नुहाड़ा मन बी खराब होआ दा हां किन्ना टाइम लग्गग तुसें गी औने ई हां जी हां जी अच्छा हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां रुट्टी खाई ओड़ी इस रुट्टी खाई रुट्टी खाई ओड़ी रुट्टी खाने दे बाद बी थोह्ड़ा बमार होई गेआ बखार शखार जेह्का होएआ नी हां जी ते बस कोशश नर्स नेईं नेईं दोआई शोआई रक्खी दी होंदी असें खाल्ली हां कोई निं दिखदे आपूं तुस कोशश करो जल्दी पुज्जने दी खरी खरी जल्दी जल्दी पुज्जो खरी